एतय मछुआर जाति मल्लाह होइत अछि ओकर समूह बहुत बड़का होइत अछि ओकरा सङ्गे कोनो आन समुदायके दिक्कत नहि होइत अछि बहुत नीक जकाँ रहैत अछि बहुत प्रेम भाईचारा जेना रहैत अछि आओर कोनो आओर कोनो दिक्कत नहि होइत अछि माछ मारयवला समुदायसभ सभ कमला पूजा करैत अछि कोनो नव पोखरिमे माछ मारय लेल जाइत अछि पहिले पूजा करैत अछि तथा मखानके खेती करय टाइम भी कमला पूजा करैत अछि जाहिसँ मखानक खेती बढ़िआँ होइत अछि आ मखानके खेती हमरा गाममे भी करल जाइत अछि बड़का बड़का मात्रामऽ